मूंखे नंढे हूंदे खां ई स्टिच जो घणो ई शौक़ु हूंदो हुओ इहो मां स्टिच जो कमु पंहिंजी भेण वटां सिखी हुअमि नंढे हूंदे खां मां स्टिच करण जे करे मूंखे सिलाईअ में घणो ई सुठो हथ थी वियो हुओ मूंखे तरह तरह जूं ड्रेसूं ब्लाउज़ूं तरह तरह जा सलवारूं पटियाला सलवारु तरह तरह जा लहंगा बि सिबणु ईंदा हुआ इन रीति सां मां पंहिंजे स पंहिंजे हथ सां ई पंहिंजियूं ड्रेसूं सिबी करे पाईंदी हुअमि हुनते हुर्मुदो वर्क रवेती वर्क उहा मां पंहिंजे तरीक़े सां पाण ई कंदी हुअमि जॾहिं मां इहो पाए करे ॿाहिरि निकिरंदी हुअमि त घणेई माण्हू उनजी तारीफ़ ई कंदा हुआ ऐं मां ॿाहिरि जे माण्हूअ जी सिलाई बि कंदी हुअमि घणेई माण्हू मूं वटां ड्रेसूं सिबाईंदा हुआ स घणेई ब्लाउज़ूं सिबाइणु ईंदा हुआ तरह तरह जूं ड्रेसियूं ब्लाउज़ूं सभु मां सरल तरीक़े सां सिबंदी हुअमि ऐं हिनजी घणी तारीफ़ बि कंदा हुआ पर मां कॾहिं बि शादीअ जो गाउन कोन सिबियो हुओ मूं वटि हिकु हिकु न्याणी ईंदी हुई जेकी पंहिंजूं सभु ड्रेसूं मूं वटां सिबाईंदी हुई हुनजी शादी फिक्स थियण जे करे उन मूंखे घणो ई चयो त भेण मूंखे तव्हां मुंहिंजी शादीअ जो गाउन बि मूंखे तव्हां वटां ई ठाहिराइणो आहे त मां घणेई सोच में पइजी वियमि इहो कम त घणो ई मुश्किलु आहे हुन मूंखे चयो भले तव्हां अठ ॾींहं करे ॾिजो मां सोचियो शादीअ ते टाइम ते हिननि खे गाउन मिलणु ॾाढो ज़रूरी आहे त हुन मूंखे अठ ॾींहं चयो ऐं मां तुरंतु हुन गाउन ते लॻी वियमि हुन गाउन में घणेई तरह जा मां वर्क कराया लेसूं लॻायूं ऐं घणेई डायमंड बि जड़ाया ऐं अन हिनमें पंज लेयरनि जा अस्तर बि विझाया हुनजे करे उहो गाउन ॿिनि ॾींहंनि में तयारु थियण जे बैदि थियणु वारो गाउन मूंखे हुन गाउन खे तयारु करण में लॻभॻि पंज ॾींहं लॻा घणी मुश्किलु बैदि मां उहो गाउन ठाहियो ऐं उनमें मूंखे घणियूं ई मुश्किलूं आहियूं फिटिंग जो ऐं लुक जो फाइनली मां उनखे न्याणीअ खे सॾु करे चयो त अची करे पंहिंजो गाउन ट्राए करे ऐं जीअं ई हुन गाउन पातो घणेई ख़ुशि थी हुई ऐं चवणु लॻी त तव्हां मुंहिंजो गाउन ॾाढो सुठो तयारु कयो अथव इन तरीक़े सां मां हर तरह जा ड्रेसूं सिबी सघंदी आहियां पर हिन गाउन सिबण में मूंखे घणेई मुश्किल जो सामिनो करिणो पियो ॾाढो हेवी गाउन हुजण जे करे मूंखे ॾाढी तकलीफ़ थी पर ख़ुशी बि ॾाढी थी जॾहिं उहा न्याणी पाए करे ॾाढी ख़ुशि थी हाणे मां त कहिड़े बि नमूने जो कहिड़े बि पैटन जो ड्रेस सिबी सघंदी आहियां यूट्यूब ते ॾिसी या कोई बि पैटन खणी ईंदा आहिनि चवंदा आहिनि कि इहो पेटन कढी ॾे त मां आराम सां उहो पेटन कढी ॾींदी आहियां इहा हिक मुश्किल जो मुंहिंजो जेको गाउन जो कमु हुओ उहो बि हुन में मूंखे थोरी मुश्किलु थी हुई